हैलो में पैह्लै कुछ आर्डर कीते दा डोमिनोस दा पीजा दम्म आलू चॉमिन ओह् रिमूव करो मिगी ओह् निं चाहिदा ऐ ओह्दी जगह गल्ती कन्नै लिखी ओड़ेआ आर्डर ओह्दी जगह मिगी सैलड़ फ्रूट होर सब्जी बगैरा भेज्जी ओड़ो